असें सारें गी पता ऐ कि कि'यां कार्यक्रम जां योजना होंदी ऐ जम्मू दे बिच्च कि'यां लोगें गी अलग अलग तरीके दे लोक जेह्ड़े ऐ ओह् साढ़े जम्मू दे बिच्च आई गे ते अलग अलग चीजां करदे ऐ जियां सकारमत कारवाइयां करदे ऐ जां फिर इक दूजे दी सीटां लैंदे ऐ जां फिर जेह्ड़े इद्धर दे घट्ट जेह्ड़े लोअर कास्ट आह्ले लोक होंदे ऐ ओह् केह् करदे ऐ कि उ'नें बच्चेआं गी साढ़ी जेह्ड़ी सरकार ऐ उ'नेंगी बड़ी जादा केह् दित्ती दियां राहतां दित्ती दियां ऐ ते ओह् बी हर इक चीज दे बिच्च आइयै ते अपने आप गी केह् करी सकन कि अग्गें लेआनन कि'यां अ सानूं जेह्ड़ा ऐ डोगरी लोक जेह्ड़े ऐ जां फिर डोगरी के जि'यां अस कोई बी गल्ल जां कोई बी भाशा बोलदे आं जां कुछ बी पढ़दे आं असें सारेआ गी केह् होंदा ऐ कि जि'यां सानूं सारें गी पता ऐ गौरमेंट स्कूल ऐ साढ़े इद्धर गौरमेंट स्कूल न ते उत्थें केह् होंदा ऐ कि लोगें गी बच्चें गी जेह्ड़े घट्ट ओह्दे उं'दे ऐ जिंदे मां प्यो दे जेह्ड़े जेह्ड़ी उंदी औंदन होंदी ऐ ओह् बड़ी घट्ट होंदी ऐ ते उ'नेंगी सारें गी केह् मिलदी ऐ उ'नेंगी राहत मिलदी ऐ किस चीज दी पैसे दी राहत मिलदी ऐ स्कूल दे बिच्च उ'नेंगी कताबां जेह्ड़ियां ऐ ओह् फ्री दित्तियां जंदियां ऐ बड़े सारे लोक बच्चे हैन जिनेंगी हर इक चीज जो ऐ फ्री दित्ती जंदी ऐ उं'दी पढ़ाई बी फ्री होंदी ऐ ते लोक केह् करदे ऐ कि ना रेजरवेशन हून सानूं सारेआं गी पता ऐ कि रेजरवेशन केह् ऐ जेह्ड़े ज्यादातर एस सी कास्ट दे लोक ऐं जां फिर एस टी जेह्ड़े निक्की कास्ट दे लोक ऐं उ'नेंगी राहत दित्ती जंदी ऐ ताकि ओह् केह् करी सकन कि उ'नें उंदियां बी नौकरियां ओह् जेह्ड़े बेरोजगार लोक ऐं उ'नेंगी बी नौकरियां मिलन ओह् बी कुतै ना कुतै अग्गें जान दी कोशिश करन सानूं सारें गी पता ऐ कि जेह्ड़े साकर्मक कार्यक्रम ऐ कारवाइयां ऐ ओह् कि'यां होंदियां ऐ केह् चीजां ओह्दे बिच्च चाहिदियां होंदियां हून सारें गी सानूं पता ऐ जो बी कम्म अस करने आं उसी सानूं कोई समझान आह्ला बड़ा ज्यादा जरूरी ऐ कोई बी चीज़ अस अपनी जिंदगी दे बिच्च शुरू करने आं जां फिर अस इ'यां शुरू करने आं ते सानू केह् चाहिदा होंदा ऐ कोई समझान आह्ला चाहिदा होंदा ऐ कि ओह् सानूं समझा सकियै कि असें अग्गें केह् करना ऐ होर केह् नेईं करना ऐ साढ़ी जेह्ड़ी सरकार ऐ उ'नें बड़ी सारी चीजां जेह्ड़ियां ऐ साढ़े लोकें बास्तै कीतियां ऐ जो कि हो रेहियां ऐ होर एह्दे बिच्च लोक केह् करदे ऐ कि कुछ लोक इ'नें स्कीमें गी समझदे ऐं ते कुछ लोक केह् करदे ऐ सुनियै ते बस अनदेखा करी ओड़दे ऐं हून सानूं सारें गी पता ऐ जेह्ड़े एस सी ते एस टी आह्ले लोक ऐं उं'दे बच्चें गी किन्नी जादा साढ़ी सरकार ने राहतां दित्ती दियां ऐ होर साढ़े लोक केह् ऐ कि उस चीज दा फायदा चुक्की सकदे ऐं होर अग्गें बढ़ी सकदे ऐं लेकिन साढ़े जेह्ड़े दूए लोक होंदे ऐं ओह् केह् करदे ऐं साढ़े जेह् लोकें गी जिनेंगी बड़ी ज्यादा राहतां मिली दियां होंदियां ऐ उ'नेंगी पिच्छे ट्हान दी कोशिश करदे ऐ हून सानूं सारें गी पता मैंटरशिप मैंटरशिप जेह्ड़ी ऐ समझान वाले लोक बहुत ज्यादा जरूरी ऐ मैंटरशिप जिन्नी देर तक साढ़े बिच्च मैंटरशिप सानूं लोक समझांङ नेईं सानूं उस चीज दे राह् गी पूरा तरीके दे नाल करङ नेईं सानूं नेईं पता चलना कि अस कि'यां अग्गे बढ़ियै कोई ना कोई जिंदगी दे बिच्च सानूं केह् चाहिदा ऐ कोई समझान आह्ला चाहिदा ऐ कि ताकि अस उस राह् ते स्हेई राह् ते चुनियै स्हेई राह् नू चुनियै ताक ताकि केह् करी सके असें अपने जेह्ड़े बी सपने दिक्खे दे ऐ उ'नेंगी पूरा करी सकिये सानूं सारें गी पता ऐ अज्ज दे जमान्ने दे बिच्च हर इक बच्चा हर इक इंसान पढ़ा लिखा होना जरूरी ऐ तां साढ़ी जेह्ड़ी सरकार ऐ उ'नें केह् कीते दा ऐ साढ़ी सरकार ने बड़ी सारी योजनाां चलाई दियां ताकि हर इक बच्चा जेह्ड़ा ऐ ओह् पढ़ सकदा ऐ ओह् पढ़ियै ते अपने आप गी अग्गें लेआनी सकदा ऐ अपने मां प्यो दा नाम रोशन करी सकदा ऐ अगर इक हर इक बच्चा साढ़े इस देश दे बिच्च पढ़ग पढ़ग ते ओह् केह् करग कि हर इक मुकाम हासल करी सकदा ऐ मुकाम हासल करियै ओह् अपना इक पहचान बनाई सकदा ऐ अपनी अपनी कमाई करी सकदा ऐ किसै दे उप्पर डिपैंड निं होना चाहिदा उसी एह् सारियां चीज़ां साढ़ी सरकार सोचदी ऐ उ'नें बच्चेआं दे बारे च उ'नेंगी पढ़ांदी ऐ फ्री पढ़ांदी ऐ रुट्टी उ'नेंगी रुट्टी तक उ'नेंगी जेह्ड़ी साढ़ी सरकार ऐ अज्जकल सानूं सारें गी पता ऐ कि जेह्ड़ी गौ सरकारी स्कूल ऐ उं'दे बिच्च केह् चला दा ऐ दपैह्र आह्ली रुट्टी उत्थै बनाइयै ते बच्चें गी खलांदे ऐ रुट्टी बी बनांदे हर इक कम्म बी सखांदे ञ्यानें गी पढ़ाई लखाई खेल कूद हर इक चीज़ दे बिच्च ओह् अग्गें लेइयै जंदे ऐ अज्जकल ते जेह्ड़े पैह्ले दे चलो जेह्ड़े स्कूल सी ओह् ते चलो बच्चें गी नेईं सखांदे ही चीजां जदातर चीजें गी ओह् केह् करी ओड़दे हे इ'यां पिच्छे रक्खी ओड़दे हे बच्चें गी इन्ना जादा नेईं जेह्ड़ा पैसा आंदा हा ओह् बी आपें खाई लैंदे हे लेकिन अज्ज जेह्ड़ा अज्ज जेह्ड़ा जमान्ना ऐ ओह्दे बिच्च केह् करदे ऐ कि लोक जेह्ड़े ऐ ओह् हर इक लोक जेह्ड़ा ऐ अपने बच्चें गी पढ़ा दा ऐ अग्गें करा दा ऐ ताकि जेह्ड़े साढ़े जिन्नियां बी सानूं सरकार ने राहतां दित्ती दियां ऐ जि'यां सानूं सारें गी पता ऐ कि अलग अलग स्कीमां बनी दियां बड़ी सारी स्कीमां ऐ जेह्दे बारे च सानूं पता ऐ ते अस उस चीज उप्पर कम्म करी सकने आं हून सानूं सारें कोला जि'यां वोट ऐ वोट ठारां साल दे बच्चें गी बच्चे जेह्ड़े ऐ ओह् देई सकदे ऐ ओह् बी इक योजना बनाई दी ऐ उ'नें सोची समझियै ताकि कि जेह्ड़े ठारां साल दे लोक ऐं जेह्ड़े बच्चे ऐं उं'दा दमाग उस टाइम इस तरीके दा त्यार होई गेदा होंदा ऐ कि सानूं खुद दा इक नेता चुनने दा हक्क बनी जांंदा ऐ अगर कोई बंदा पढ़े लिखे दा ई नेईं होग ते उ'नें कि'यां समझना ते कि'यां इत्थें तक पुज्जना ऐ हून सानूं सारें गी पता ऐ जि'यां साढ़ी सरकार ने एस सी ते एस टी आह्ले लोकें बास्तै जेह्ड़े बच्चे ऐ जेह्ड़ी पढ़ाइयां करन जंदे ऐ बाह्र उ'नें बच्चें गी बिल्डिंगां बनाइयां दित्ती दियां जिसी अस होस्टल आखने आं ओह् बनाई बनाइयै ञ्यानें गी दित्ती दियां ताकि ओह् बच्चे जेह्ड़े ऐ उत्थै जाइयै पढ़न अच्छी शिक्षा हासल करन अच्छी शिक्षा अच्छी पढ़ाइयां करन ताकि ओह् बी अग्गें जाइयै अपनी साढ़े जेह्ड़े जम्मू दे कम्युनिटी जेह्ड़े लोक ऐ उ'नेंगी अग्गें बढ़ान साढ़ी जेह्ड़ी पीढ़ी चलदी आ दी ऐ उसी अग्गें करन सानूं सारें गी जि'यां पता ऐ कि पोस्ट मैट्रिक हून पोस्ट मैट्रिक होंदी केह् ऐ दसमीं ते हर इक बच्चे गी हून करनी चाहिदी ऐ दसमीं जेह्ड़ी ऐ सारें कोला निक्की ऐजूकेशन रेही दी अज्जकल दसमीं आह्लें लोकें गी कौन पुछदा कोई निं पुछदा अज्जकल बाह्रमीं आह्लें लोकें गी बी नेईं पुछदा सानूं सारें गी पता कि अज्ज दे जमान्ने दे बिच्च अगर बच्चा पढ़ग नेईं ते ओह् केह् करग अपनी जिंदगी दे बिच्च ना ही ओह् कुतै कामजाब होई सकदा ना ही ओह् कुछ करी सकदा हैना हून ओह् जिन्नी देर तक पढ़ग नेईं लिखग नेईं ते कामयाब नेईं होग ते केह् फायदा मां प्यो दा पढ़ान दा जां सरकार दी इन्नी बड़ी योजना बनान दा योजना उ'यां कैह्दे बास्तै बनाई दियां तां गै बनाई दियां कि ञ्यानें उ'नेंगी समझ समझन ते अग्गें जाइयै बढ़न अपनी जिंदगी दे बिच्च कुछ ना कुछ हासल करन साढ़े मां प्यो हे साढ़े मां प्यो दे टाइम उप्पर उस समें उप्पर कोई बी योजना जाजना है निं ही होंदियां अगर होंदी बी ऐ हियां ते ओह् बड्डे लोकें बास्तै होंदियां हियां भाई साढ़े बास्तै कक्ख निं ही होंदा हून साढ़े बास्तै अगर सरकार कुछ करा दी ऐ ते साढ़े बच्चें गी जां साढ़े लोकें गी समझना चाहिदा कि कि'यां असें अग्गें बढ़ना ऐ कि'यां असें अपने तरीके दे कन्नै कम्म करना ऐ होर सानूं पता होना चाहिदा फ्ही हर इक चीज अगर सरकार सानूं देआ दी ऐ ते असें बी उ'नेंगी बदले बिच्च कुछ ना कुछ देचै हून स्कालरशिप स्कालरशिप केह् ऐ लोकें गी पैसा लुट्टियै सानूं पैसा ते उ'यै पैस सानूं बापस करा दे हून लोक अगर उस पैसे दा बी फायदा नेईं चुक्कन केह् फायदा ओह् पैसा लाइयै गै पढ़ी लैन ते केह् होई जंदा अज्जकल किन्नी चीजां ऐ अज्जकल ऐसे ऐसे लोक ऐ जेह्ड़े पढ़दे बी हैनी ऐ मां प्यो पढ़ा दे बी होंदे तां बी निं पढ़दे ओह् क्यों निं पढ़दे हर इक चीज हर इक सरकार ने सानूं राहतां दित्ती दियां स्कीमां बनाई दियां कुदै बास्तै बनाई दियां साढ़े बास्तै बनाई दियां तां कि बच्चे पढ़ी सकन हून अस दिक्खने आं ते शैह्रें बिच्च जन्ने आं जां बाह्र मार्किट बिच्च जेह्ड़ साढ़े ओह् लग्गे दे होंदे अस उत्थै जन्ने आं ते निक्के निक्के ञ्यानें केह् करा दे रेह्ड़ियां लाइयै खड़ोते दे होंदे ते दकानें पर कम्म करा दे होंदे हून सानूं एह् सनाओ कि सानूं अगर सरकार ने इन्नियां शैल शैल चीजां इन्नियां शैल शैल साढ़े बास्तै स्कीमां कड्ढी दियां ऐ योजना कड्ढी दियां ते अस उ'नेंगी कैह्ल्ली इस्तेमाल नेईं करने आं अस क्यों अपने बच्चें गी रेह्ड़ियां लाइयै दिन्ने जां दकानें पर कम्म कराने आं सानूं अपने बच्चें गी केह् करना चाहिदा पढ़ाना चाहिदा अस ते एह् करा ने आं कि जेह्ड़े साढ़े ञ्यानें ओह् बी साढ़े आंह्गर बनै अगर अज्ज साढ़े सरकार ने इन्नी सारी चीज़ां दित्ती दियां ते सानूं केह् होना चाहिदा कि साढ़े बच्चे बी पढ़न लिखन जेह्ड़ा कम्म अस करा ने ओह् कम्म साढ़े ञ्यानें नेईं करन साढ़े ञ्यानें इक बड्डा इंसान बने साढ़े ञ्यानें केह् करन तरक्कियां करन तां लोगें बनाई दियां एह् थोहड़ी ना कुछ इ'यां एह् लेहियां चीज़ां थोह्ड़ियां सोचियां बनाई दियां कि उत्थै दकानें उप्पर गै कम्म करन लोकें दे अग्गें गै कम्म कर होंदा ऐ ठीक ऐ पढ़ाई लखाई सारें कोला ज्यादा इंप जरूरी ऐ साढ़े इत्थे जम्मू दे बिच्च अगर साढ़े जम्मू दे ञ्यानें पढ़न गै नेईं ते केह् करन मंगन होर केह् करन सानूं सनाओ हा जरा के इन्नियां सारियां स्कीमां साढ़े एस टी दे लोकें बास्तै सानूं सारें गी पता शड्यूल कास्ट केह् ऐ केह् ऐ कोई निं मन्नदा सानू साढ़े बास्तै अगर चीजां बनाई दियां ते सानूं अग्गें होना चाहिदा एह् चीजां नेईं ऐ सानूं हर इक हक्क दित्ते दा सरकार ने ते सानूं अपने हक्क दे बास्तै खड़ोना चाहिदा बोलना चाहिदा अस बोलने गै निं अस चुप करियै बैठी रौह्न्ने क्यों बैठी रौह्न्ने आं सानूं सारें गी एह् चीज़ समझनी चाहिदी ऐ एह् सारियां चीजां जेह्ड़ियां बी साढ़े जम्मू दे बिच्च है ना अस लोकें गी सनाना चाह्न्ने कि'यां कि'यां अस टाइम कड्ढा ने आं कि'यां कि'यां लोक जेह्ड़े ऐ अपने ञ्यानें गी पढ़ाई कोला जां किसे चीजे कोला पिच्छे रक्खा दे इन्नी सारी स्कीमां ऐ अगर लोक हर इक बच्चा पढ़े ते साढ़ा देश साढ़ा जेह्ड़ा जम्मू एंड कश्मीर ऐ उत्थें दा कु'त्थै पुज्जी जाए लेकिन एह् लोकें दे खुद दा दमाग दा ओह् ऐ सानूं सारें गी एह् चीज गी समझना चाहिदा ते इस चीज गी अग्गें बढ़ाना चाहिदा कि सरकार साढ़े फायदे बास्तै चीजां करियां कुछ सरकार साढ़े फायदे बास्तै करा दी ते सानूं बी कुछ ना कुछ ओह्दे बास्तै करना चाहिदा सानूं पढ़ना चाहिदा ते सानूं हर इक चीज दा फायदा लैना चाहिदा साढ़े अगर साढ़े बास्तै सरकार करै ते सानूं पिच्छें निं हटना चाहिदा सानूं अग्गें बधना चाहिदा ताकि अस केह् करी सकिये इक अच्छे इंसान बनी सकिये साढ़े जेह्ड़े सपने असें उ'नेंगी पूरा कर सके अगर अस पढ़े लिखे दे गै नेईं होगे सानूं कुदै बी खड़ोई जाह्गे सानूं केह् बोल सानूं बोलने बी निं आना ना सानूं लिखने आना आंदा ऐ निं सानूं कक्ख बी ते फिर असें किस लायक ऐ असें इ'यै रेह्ड़ियें उप्पर कम्म करनी साढ़े बास्तै सौ स्कीमां बनाई लैओ तुस हैनी इ'यां नेईं होना चाहिदा हर इक चीज हर इक जेह्ड़ा सरकार ने सानूं साढ़े बास्तै चीजां बनाई दियां ना सोची समझियै बनाई दियां कि सानूं केह् करना चाहिदा कि उं'दे उप्पर अमल करना चाहिदा ताकि असें उं'दा सारा जादा कोला जादा फायदा लेई सकिये फायदा लैना जि'यां होस्टल उ'नें बनाए दे हून साढ़े बास्तै बनाए दे तां कि जिं'दे मां प्यो जेह्ड़े पैसे नेईं देई सकदे ऐ ओह् केह् करन बच्चे उत्थें जाइयै फ्री रेही सकदे उ'नेंगी रुट्टीु शुट्टी सब किश चीजा दा इंतजाम कीते दा होंदा उत्थें उंं'दे बास्तै एस सी आह्ले ते एस टी आहले बास्तै है न सानूं सारें गी इस चीज दे बारे च समझना चाहिदा जियां सानूं पोस्ट मैट्रिक हून दस्सी ओड़ेआ उ'नें पोस्ट मैट्रिक ऐ केह् ऐ सानूं लोकें गी इ'यै निं पता कि पोस्ट मैट्रिक ऐ केह् ऐ जां रेजर्वेशन ऐ केह् ऐ जां स्कालरशिप ऐ केह् ऐ है ना सानूं सारें गी इ'नें चीजें दे बारे च पढ़ना चाहिदा ते सोचना चाहिदा कि सरकार ने एह् नांऽ जेह्ड़े ऐ सानू नांऽ ते पता होए केईं बारी असें नांऽ सुनेआ लेकिन सानूं एह् निं पता होंदा कि ओह्दे बिच्च ऐ केह् ऐ उ'नें स्कीमें गी सानूं कड्ढना चाहिदा ते सानूं उस चीजै दा लाभ उठाना चाहिदा हून सानूं पता अस ते आक्खी ओड़ने सरकार इ'यां ऐ इ'यां ऐ लेकिन सानूं पता सरकार साढ़े बास्तै बड़ा कुछ करा दी ऐ है ना सानूं सरकार कन्नै चलना चाहिदा सरकार साढ़े हक्क बिच्च चीजां बोलदी ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ कि ओह् चीजां गलत करदी ऐ गलत निं स्हेई करा दियां हून सानूं रेजरवेशन दित्ती दी ऐ रेजरवेशन दित्ती दी ते भाई साढ़े गरीब लोक जेह्ड़े ऐ ओह् बी कुदै ना कुतै लग्गा दे गै केह्ड़े नेईं लग्गा दे लग्गा दे ना हर इक जगह अग्गें बधा दे गै ऐ जां ते होऐ ना के साढ़े लोक पिच्छे रौह्न कि'यां रौह्न साढ़े लोक पिच्छे सनाई ओड़ो हां तुस हून एह् सरकार दी गलती ते हैनी ऐ बी ऐ है ना ते जे लोक जेह्ड़े पढ़ङन नेईं अपने आप गी अग्गें नेईं करङन ते पिच्छें नेईं जाङन उत्थै ते उत्थै खड़ोइयै रेहियां जमान्ना जेह्ड़ा जेह्ड़ा पराना जमान्ना हा उत्थै गै चली जाना लोकें केह् फायदा सरकार दा इन्ना इन्नी जादा तरक्कियां करन दा तरक्कियां होआ दियां होग सरकारां दी होआ दियां फिर लोकें गी थोह्ड़े ना तरक्कियां होआ दियां तरक्कियां लोकें गी बी होनियां चाहिदियां तरक्कियां केह् लोकें गी हर सरकार गी हर इक चीज स्कीमां शुरू करने कोला पैह्लें लोकें गी समझाना चाहिदा कि ऐक्चुअली स्कीमां ऐ गै ऐ स्कीमां कुंदे बास्तै जां कौन इंदा लाभ चुक्की सकदा ते कुदे बास्तै एह् नुकसान ऐ वैसे ते में समझनी आं कि कि सरकार जो बी कम्म करदी ऐ जो बी स्कीमां बनांदी ऐ ओह् लोकें दे फायदे बास्तै गै होंदे कुसै दा नुकसान ते नेईं होंदा बट एह् ऐ कि कुछ लोकें दे फायदे बास्तै होंदी ते नुकसान ते कुसै दा निं होंदा ऐ बी ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ बी ऐ लोक बच्चे जेह्ड़े हून पढ़न जंदे ओह् केह् करदे पढ़दे ते उ'नेंगी सरकार केह् दिंदी पैसे दिंदी पैसे दिंदी किस चीज़ दे पढ़ाई दे उं'दे खर्चे दे जेह्ड़ियां उ'नें पैंसिलां लैनियां शार्पनर लैने कापियां लैनियां हैनी एह् सारियां चीज़ां कु'त्थुआं आंदियां पैसे कन्नै आंदियां ते सरकार उ'नेंगी पैसा दिंदी ताकि ओह् केह् करी सकन पढ़ी सकन एस टी आह्ले लोक पढ़ी सकन गरीब लोक जेह्ड़े ऐ ओह् पढ़ी सकन हैना ते सारें बास्तै बनाई दियां जरूरी थोह्ड़ी ने एस सी एस टी बास्तै बनाई दियां होर बी जेह्ड़े बड्डी बड्डी कास्ट दे लोक न जेह्ड़े बड्डे बड्डे ओह्दे लोक न ओह् बी इ'नें चीजें दा फायदा चुक्की सकदे ऐसी गल्ल निं ऐ बी ऐ हैना हून सारें गी पता कम्युनिटी केह् ऐ केह् ऐ कम्युनिटी कम्युनिटी उ'यै चीजां ऐ जेह्ड़ियां साढ़े आस पास अस दिक्खा ने है ना जेह्ड़ा साढ़ी केह् बेशभूशा ऐ जेह्ड़ी लोक जेह्ड़े साढ़े किस तरीके दे जिया दे केह् उ'नें कनून बनाए दे अपने इ'यै सारियां चीजां होंदियां कम्युनिटी होर केह् चीजां होंदियां है ना अनप्रिवलाइजड केह् ऐ जि'नें लोकें गी मोएं ओह् निं मिला दियां नौकरियां नेईं मिला दियां उ'नें अनप्रिवलाइजड गै होना मार्जिनलाइजड गै होना जिं'दे कोल पैसा नेईं ना कुछ खने कुछ नेईं ओह् केह् करदे लोक ओह् कमांदे ते खंदे बस अपने ञ्यानें गी बी उ'यै करा दे हून गवरनमैंट ने स्कीमां कड्ढी दियां सरकार अगर कुछ करा दी ऐ ते लोकें गी बी केह् करना चाहिदा साथ देना चाहिदा जी